जोंनि जायगायावथ' दा नुनायमानि दाउखौ दावथु बिदिनो दावस्रि सखा बेनिफाय आरो दाउथेब बेनिफाय बाथ' दाउब' बिदिनो दाउराइफोर बेनिफ्राय आरो दाउ मैनाफोर बांसिन नुनो हायो आरो गोबोरलादा दाउ बेनिफ्राय आरो दाउ गुलदुब बेफोरखौ नुनो हानाय जायो गासिबो दाउखौनो जोङो नुयो आं बयनिसाय साबसिन नुनाय मोजां मोन्नाय दाउखौ न'आव फिसियो होनबाथाय हाग्रानि दाउ फिसिनायखौ दावस्रि आरो बाथ'खौ साबसिन मोनो न'आव नेनाय आरो माथो फोरोंनायखौ लायो दाउस्रियाबो बाथ'आबो बेनि थाखायनो आं बाथ' आरो दाउस्रिखौ बयनिसाय साबसिन मोजां मोन्नाय जायो बेनि आरो गुबुन गुबुन दाउ दंबावो गोबोरलादा दाउ मैना दाउ थेब आबै खानजं होन्नाय दाउबो दङो आरो दाउ गुलदुब आरो दाउ जाफाय बेफोरबो दङो न'आव फिसिनाय दाउ होनोबा जों दाउस्रिखौबो माथो फोरोंनाय जायो फारसेनिफ्राय न'आव थाग्रा थानाय हिसाबै बिदिनो आरो न'नि फिसिनाय दाउआबो दाउ मोजांखौबो जोङो बिदिनो मोजां मोनो लेंहरनाय आदार होनाय न'नि फिसिनाय हिसाबै साबसिन मोनो न'नि दाउखौबो